आंनि आबाद एबा दिहुन्थाइखौ फान्नायाव आं माखासे हाजिरा लानाय जायो साथाम बा साब्रै हाजिरा लानाय जायो आरो बे हाजिराफोरनो आं सानसेयाव थामजौ रां थामजौ रांनि हाजिरा लायो बे हाजिराफोरखौ आं बिदिनो मायसा दांनाय हा खोनाय हासार होसन्नाय एबा फुल कपि ब्रक'लिफ्रावथ' नोङो सानफ्रामबो दै होनांगौ नालाय बिदियाव एखमबा दै होनायाव आं बिसोरखौ हाजिरा लानाय जायो मानोना फुल कपि कपियाव दै होबासो मोजां जायो फुं बेलासि दै होनांगौ जायो आरो गेजेर गेजेर सम मायसा दांबाय थानांगौ जायो आरो आं गायनायावबो हाजिरा होयो बिसोरो बेबायदि गायनायनि गेजेरजोंनो आंखौ जोबोर मदद खालामदों आरो बिसोरो हाजिराफोरा जोबोद मोजां मदद खालामनायाव जोबोद मदद खालामो बिथाङा जोंखौ हाजिरा लायो आं मैगं गायनायाव बेनोसै आरोना